जब हम कहीं ईवेंट पे गए तो हमें एक ऐसे व्यक्ति के साथ ड्रॉइंग बनाना था क्योंकि जिसे हम जानते भी नहीं थे वो अलग तरीके से ड्रॉइंग करता था और मैं अलग तरीके से और एक अक बहुत ही ज़्यादा घमंडी किस्म का इंसान था जो मेरा हमारा बात भी नी मानता था फिर भी जो हम लोगों ने धीरे धीरे उसकी बातों का डाटो को सुनके उसके साथ ड्रॉइंग बनाया उसके कला का थोड़ा उपयोग किया और अपने कला का उपयोग करके एक बहुत ही सुंदर ड्रॉइंग का प्रर्दशन किया ये हमारे जीवन की सबसे बड़ा अनुभव था जिसे जिसको जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं थे धीरे धीरे उसके सहायता से और अपना अपनी ड्रॉइंग की सहायता से जो हम लोगों ने एक बहुत सं सुंदर ड्रॉइंग का प्रदर्शन किया है तो ऐसी इस्थिति से हम लोगों ने गुज़रा और अपना जो कला का प्रदर्शन किया ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुश्किल काम था जिसको हम लोगों ने धैर्य और साहस से लड़ा और आगे निरंतर रूप से बढ़ा